हां जी महराज सनाओ केह् हाल ऐ बस साढ़ा बी चंगा सनाओ तुस कि'यां याद कीता अज्ज अच्छा हां बड़ी शैल गल्ल ऐ पार्लर सगुआं बड़ा गै शैल ऐ पार्लर खुल्लग नी कपड़े सीने आह्ला पैह्ले पैह्ले सींदे हुन्दे हे कपड़े अज्जकल हून बड़े बड़े रेडीमेट कपडे ओंदे उस चक्कर च पार्लर बड़ी स्हेई चीज ऐ इक्कै थ्रेडिंग करनी ते सौ रपेआ भई मतलब लेई लैना ते सूटे ते मरी जाना सिर पीड़ करी करियै भई सिर मुंडियां ठोकी ठोकियै ते ओह् मतलब जाना ते पार्लर बड़ी स्हेई चीज ऐ हां कुड़ियां रक्खी लेइयां कन्नै ते मिकी बी औंदा हां मी कराङ मदद थोह्ड़ी देई ओड़ेयां जेह्ड़े द'ऊं पैसे देने होन मिगी रक्खना होग मिगी बी रक्खी लैएयो अस बी अपने जमाने दे बड़े पार्लर दे ओह् हे ते ओह् हां हां ते कोई डर नेईं पार्लर दे पैह्लें लैओ तुस भई दुकान हां दकान घरै इक एह् दकान दिक्खो ना जेह्ड़ी बिंद थुआढ़े म्हल्लें च होऐ ते उ'ऐ शैल ऐ हां इ'यां सड़कै पर लेई लेई ते उत्थै बजार जा'रदे दूर दूर ते म्हल्ले दे लोक न हां ओह् बड़ी ठीक ऐ थुआढ़ी म्हल्ले च गै दुकान होवे उ'ऐ चलनी ऐ इ'यां सड़कै पर लेई लेई ते ओह् उनें आखना भई चलो बड़ी शैल गल्ल ऐ जदूं तुसें होग ते अदूं आखेओ फिरी तुस